हाँ मैंने होम डिलिवरी स्वीगी और ज़ोमैटो को होम डिलिवरी किए होम डिलिवरी करने के लिए बोले तो समय पे होम डिलिवरी कर दिया है सुविधा उसका सही है जब भी कुछ खाने का दिल करता है या कुछ मंगाने का दिल करता है तो मैं ज़ोमैटो या स्वीगी पे कॉल करता हूँ और वो होम डिलिवरी का सुविधा देते हैं और जो टाइम कहते हैं उस टाइम के पाबंद में दो चार दस मिनट के अर्क फर्क में हमें होम डिलिवरी मिल जाता है और हमारा समय बच जाता है जाने का भी जरूरत नहीं पड़ता है और एक तो समय का बचत होता है और दूसरा जाना नहीं पड़ता है और वो होम डिलिवरी घर पे ही आ जाता है इसलिए इसका सुविधा बहुत अच्छा लगा हमको जब भी कोई चीज़ मंगाने का दिल करता है तो हम मंगा लेते हैं और मंगाने के बाद हम इसका यूज़ करते हैं बहुत अच्छी तरह अच्छी स्वादिष्ट का चीज़ मिलता है और कोई और भी अन्य सामान मंगाते हैं तो वो भी बढ़ियाँ क्वालिटी का पहुँचाते हैं और होम डिलिवरी सुविधा इनका बना हुआ है और होम डिलिवरी बहुत अच्छी तरह से सुविधा दे रहे हैं इनका नेटवर्क बहुत मज़बूत है जब भी हम कॉल किए हैं तब भी टाइम से जितने देर में टाइम दिए हैं उतने देर में पहुँच जाते हैं दो चार दस मिनट के आस पास में इसीलिए होम डिलिवरी ज़ोमैटो और स्वीगी का बहुत अच्छा यानि रिस्पॉन्स है और अच्छी सुविधा कस्टमरों को देते हैं इसीलिए मुझे होम डिलिवरी ज़ोमैटो बहुत पसंद पड़ते हैं और इनका सर्विस भी सही है इसीलिए मेरा अनुभव अच्छा है इनके ऊपर प्रति इनके प्रति मेरा अनुभव अच्छा है और सुविधा भी बहुत अच्छी फ़ीचर्स दे रहे हैं मुझे अच्छा लगा इस ज़ोमैटो और स्वीगी का होम डिलिवरी सुविधाजनक है और टाइम टेबुल घर पे पहुँचाते हैं इसीलिए मुझे ये होम डिलिवरी ज़ोमैटो सर्विस और स्वीगी दोनों बहुत अच्छे लगते हैं सुविधा देते हैं जब भी जिस टाइम भी खोजें उस टाइम मेरा होम डिलिवरी हो जाता है सुबह से ले कर शाम तक जब भी कॉल करो वह टाइम टेबुल वो आ कर हमारा होम डिलिवरी कर जाते हैं